हाँ

हाँ ठीक है हमारे पास है रूम रेंट क्या

क्या वह लेना है ठीक है रेंट होगा बारह सौ का अरे उसी में तोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा तोड़ा बहुत कम हो जाएगा नहीं दो सौ छोड़ देंगे एक हज़ार का चलेगा

अरे सफ़ाई करा देंगे हाँ सफ़ाई उफ़ाई करा देंगे उसमें है बेड ब बेडसीट भी है सारी व्यवस्था है हाँ हाँ हाँ किचन उचन किचन है किचन है बाथरूम है सब चीज़ है नल भी है झरना भी है सब चीज़ है हँ सारी व्यवस्था है

ठीक है अच्छा रूम रेंट आदमी अच्छा होना चाहिए अरे हर एक चीज़ साफ़ रहेगी ना हाँ हाँ साफ़ सफइयत रहेगी आ अच्छा आदमी होना चाहिए मतलब मान के चलिए जो उपर में हम रहते हैं नीचे लगाएँगे तो मतलब अच्छा आदमी होना चाहिए अच्छा गेस्ट सब होटल अरे नज़दीक ही में है आस पास में है हाँ कब आइएगा तो

हाँ तो ठीक है कब आ रहे हैं तो ठीक है ठीक है एडवांस जामा करना पड़ेगा हँ तो एडभांस जामा करना पडेगा एडभांस जामा कीजिएगा

एडभांस जामा लोग ज़्यादा ना करते हैं तो पाँच हज़ार से कैसे होगा थोड़ा देखिएगा थोड़ा बेशी करके उसमें और थोड़ा थोड़ा सफ़ाई उफ़ाई और कराएँगे कुट्टी उट्टी और करवा देंगे तो पैसा ज़्यादा ना लगेगा तो अपना रहिएगा उसके बाद ठीक है